जोंनि गामियाव नालाफोरनि खान्थिायाथ' बारा गाज्रिद्रायबो नङा मोेजांद्रायबो नङा बेखौ फोसाबनो जोङो प्लास्टिक जेखुनु दाखोर बेफोरखौ बुथुमो बुथुमनानै जमा दोन्नानै सावो आमफ्राय दैआथ' दुब्लिबारि बेफोरबायदिनिफ्राय बोहैलाङो दंग'फ्राव ओरैनो दैआ मोजां एसिबां मोजां फैया गुबुंले फैयो आमफ्राय बेखौ फोसाबनो थाखाय ओरैनो प्लास्टिक जेखुनु दाखोरफोर बेफोरखौ बोखांनाय जायो दैआथ' ओरैनो बोहैलाङो आमफ्राय बेफोरनो प्लास्टिक फ्राव गारनाय थाबाथाय दैआ अखा हानानै उसियोबाथाय दै बाना जालाङो